हलो छा इहो ओला जो नंबर आहे मूंखे हिकु ओला गाॾी बुक करिणी आहे असां डूमस बीच ते वञण वारा आहियूं पंज ॼणा आहियूं पाण में मूंखे हिकु गाॾी खपे शाम जो चारि बजे